अ बेवाइ ना अ मामोन बानायगासिनो दङ नों माब्ला लांनो बानायगासिनोमोन आं मोजाङै बानायदों मानिमोनथाय केक आ केक आ मानिमोन बार्थडे नि अ आच्चा मा मा केक मोन ओरैनो मा केक मोन सक्लेट नि ना अ आच्चा जागासिनो दङ दे नों माब्ला लांफैनो ओरैनो माला लांफैगोन ए जागोन दे फैबानो जाबाय लांनो बिदिनो ओरैनो टाइम आ कैतासोआव हागोन बार्थडे नि नामनि बे माबाखौ केक खौ ए बेसेबां हायो नों आच्चा आच्चा बिदिबा नोङो फुङाव नालाय गिदिरखौनो बानायखादों दे होनबा फुङावनालाय बिदिनो दखान खुलिनाय टाइम आदता साराय आदता नौता बिदि टाइम आव लांफैबानो जायो आरो

नों बेयाव थाखायोना औ औ दे औ औ औ दे औ औ ओरैनोथ' गिदिरनालाय बिदिनो आदस' नौस' नोंनो एसे खमायनानै हरनोसै आङो सातस' साराय सातस'आव हरगोन आङो

औ औ औ दे दे औ ओमफ्राय ओरैनो आङो ओरैनो दङ दखानाव जिरायनानै

औ दे दे दे औ जायाबो जानो हागौना औ औ औ हरखानांगौ बिदिनो ओरैनो जाहोनाय लोंहोनाय केपासिटि या बेसे गिदिर अ थान्डाफोर नाङा थान्डाफोर बायदिसिना स्प्राइट माजा थाजा औ औ औ बार्थडे आव बिदिया सोलिखायोना दा गरमनालाय

औ मानो फैया जानांगौ लिंदोंबालाय फैयोना दानि जुगावलाय बयबो जालायखायो ओरैनो मोजां खबर औ औ गाबोन सानसेल'सै खय बोसोर जाखो ओरैनो फिसाजोआ फिसाजोआ खय बोसोर जाखो ओरैनो अ बबे स्कुल आव हाबो ए मा क्लास आव अ ख थाखो मा मावदों दा न'आवनो

अ गरमा ना जि गरम

ए दे बिदियानो गोथाव दाबायदियाव दोनलायनोसैना होनबा ओरैनोसै औ दे होनबा दोनलायदो दे